राजस्थान मे स्वास्थ्य सेवा के संबंध में सांस्कृतिक और पारम्परिक मान्यताएँ और कुछ प्रथाएँ हैं लोगों के चिकित्सा उपचार के तरीक़े को प्रभावित करते हैं जैसे कि घरेलू उपचार कर के जैसे बुख़ार हमें तेज़ होता है तो हम काड़ा बना के पीते हैं नीम गिलोट तुलसी का और लॉन्ग का और जैसे कोई बिच्छू काट लेता है तो उसकी दवाई लगाई जाती है हमारे यहाँ